मूंखे डांस जो ॾाढो शौक़ु आहे मां बचपन खां ई घणेई डांस कया आहिनि ऐं मुंहिंजे माउ पीउ बि डांस खे अलाई प्रोत्साहन ॾिनो आहे ऐं सभिनी ॾाढी शाबासी बि ॾिनी स्टेज ते बि ऐं स्कूल ऐं कॉलेज में बि घणेई पार्टिसिपेट करे डांस कयोसीं ऐं उते बि असांखे अॻियां वधण लाइ प्रोत्साहन मिलियो आहे ऐं मां बचपन खां डांस कंदी आहियां अञा अॼु बि असांखे डांस जो सुपिनो ॾाढो आहे जॾहिं किथे बि मौक़ो मिलंदो आहे त असां शादी विहांव या पूॼा पाठ में या किथे सत्संग में सभु असां डांस कंदा आहियूं ऐं असां हाणे असांजी शादी थी वई आहे त हेतिरो टाइम मिले कोन थो असां इहा पंहिंजो सुपिनो पंहिंजे ॿारनि जे ज़रिए खां पूरो करण जी कोशिश कयां कयूं पिया ऐं ॿारनि खे वधीक प्रोत्साहन कयूं पिया कि अॻियां वञी करे नचणु टुपणु ऐं प्रोग्रामनि में स्कूलनि में ऐं कॉलेजनि में हिसो वठनि डांस कनि ऐं सुठी खां सुठो पंहिंजी सभ्यता खे वधाईनि सिंधी डांस बि सेखारण जी असां अलॻि ट्रेनिंग ॾेया ॾियारियूं पिया ऐं जो है ॿारनि खे प्रोत्साहित कंदा आहियूं कि भले डांस कनि ऐं असांखे बि जॾहिं कॾहिं बि मौक़ो मिलंदो आहे त असां बि शादियुनि पार्टियुनि में डांस कंदा आहियूं अञा बि पंहिंजा अरमान पूरा कंदा आहियूं ऐं हिन ई तरह असां डांस अॼु बि असांखे मौक़ो मिले त असां डांस करण लाइ तयारु आहियूं